हाँ जी मैम मैम ये सारी माइकल है कई सारी कंपनीयाँ हैं आप बताइए आपको कैसी साइकिल चाहिए पुरानी चाहिए या नई चाहिए अच्छा कितने की चाहिए मेरे पास तो मैम दस हज़ार तक की हैं और आगे भी हैं आप अपनी प्राइज़ बताइए आपको कितने का चाहिए अच्छा मैम बताइए ऑनलाइन भी आ जाएगी ऑफलाइन भी आ जाएगी जैसे आपकी इच्छा है जैसे ओके मैम

ठीक है मैम ओके जैसे आपकी ओके ठीक है